क्या आपको हाँ हाँ मेरा फूल का दुकान है आपको घर सजाने के लिए फूल चाहिए क्या हाँ ठीक है तो आप ऐसा कीजिए आप अपना पता बताईए हमको तो हम आपके पता के अनुसार ही हम यहाँ से फूल भेज देते हैं गुलाब और गेंदा का फूल चलेगा ना जी जी तो हम गेंदा और गुलाब का फूल जो है सो आपके घर हम भिजवा देते हैं और मेरा आदमी जो है जाएगा तो उसके माध्यम से आप पैसा जो है भिजवा दीजिएगा हम ताज़ा फूल भिजवा देते हैं कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपके गाँव में कई आदमी के पास गया है आपको भी हम भेज रहे हैं आप रख लीजिएगा आर पैसा मेरा जो है आदमी जो जाएगा ना वह उसी के माध्यम से आप भेज दीजिएगा किसी तरह का शिकवा शिकायत नहीं आएगा आपके गाँव में हम बहुतों माल बेच चुके हैं यही मेरा कारोबार है सब तरह का हम बाहर से मँगवाते हैं सब तरह का फूल मेरे पास मौजूद हैं आप गुलाब और गेंदा माँगे हैं गुलाब और गेंदा हम टोकरी में कर के ताज़ा आपके पास हम भेज रहे हैं ठीक तो मिल जाने पर एक बार हमको फोन कर दीजिएगा और अपने मेरा आदमी के माध्यम से आप पैसा जो है भेजने का प्रयास कीजिएगा कोई शिकायत भी होगा वह भी अवगत कराईएगा वैसे आपके गाँव में हम जो भेजे हैं सामान अभी तक कोई शिकायत नहीं किया है ताजा सामान प्रतिदिन मेरा आता है मेरा बचता नहीं है बहुत डिमांड है आपके गाँव से बहुतों मुखिया जी को तीन पंचायत हैं तीनों पंचायत के मुखिया जी सरपंच और और जो फंक्सन सब होता है शादी ब्याह जनऊँ यह सब में हमारे यहाँ से ही ले जाते हैं इसलिए आप एक दम आँख मूँद कर विश्वास कीजिए कि सामान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बढ़िया सामान देंगे अगर किसी तरह का शिकायत होगा तो आप हमको अव अवगत कराएँगे मेरा आदमी समय पर में पहुँच जाएगा और आपका जो है सामान वह दे देंगे और उन्हीं के माध्यम से आप पैसा भिजवा दीजिएगा आप मोबाईल से भी पैसा भिजवा सकते हैं नहीं कोई तरह का दिक्कत होगा तो एक दिन बादवा दे सकते हैं क्योंकि हम परिचित हैं आपके गाँव से और आपके यहाँ से पैसा कहाँ जाएगा ठीक है वह अब देख कर के समान जो है सो मेरा वह करवा देंगे ठीक है ठीक है तो हम रखते हैं आप भी रख दीजिए